हमरा नजरमे खेती करबऽके लेल सबसे फायदा हइ कि स्वच्छ अनाज उपजाउ स्वच्छ जब अनाज उपजतै तऽ जाके ओहिमे आमदनी बेसी होतै स्वस्थ जे आदमी रह खेतै आदमी स्वस्थ रहतै ओकर पर्यावरण अच्छा रहतै सब चीज अच्छा रहतै जब तक स्वस्थ अनाज स्वच्छ अनाज नहि उपजबै तब तक किछु नहि हो सकैत छै खराब अगर अनाज नहि उपजबै तऽ ओहिमे नहि आमदनी होतै किछु नहि भए पाओत ओ जे आदमी खेतै ओकरो बीमारी पड़ि जेतै ओ नहि ओहिमे ओकरा बेचबाके लेल नहि पैसा ढेर मिलतै आ नहि जे खेते ओ स्वस्थ रहतै ई खेती करबऽके लेल सबसे